ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمارے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم جیسے کپڑے پہنتے ہیں وہ گند ہو جاتے ہیں تو ہمیں انہیں دھونے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہم کھانا بناتے ہیں اپنے جسم کی غذا کو پورا کرنے کے لیے ہم کھانا بناتے ہیں تو کھانا بنانے کے لیے بھی ہمیں پانی کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہمارے کو بہت ضروری نہانا ہوتا ہے تب پانی چاہیے ہوتے ہیں برتن دھونے ہوتے ہیں تب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے مطلب ہمارے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے پینے کے لیے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی بھی پینا پڑتا ہے دن بھر انسان کو ہزاروں کام پڑتے ہے جن میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے جن میں سے یہ سارے ہی ہیں کھانا بنانا برتن دھونا کپڑے دھونا ان ساری چیزوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے